हम अपने जानवरों का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखते हैं हमारे पास क़रीब छ गायें हैं और छ गाँव गायों में से हम सभी का इक्वली करते हैं और हमने गाय को बहुत उचित मात्रा में पोषण प्रदान किया और गाय ख़ूब के पोषण प्रदान करने में उसके जो बच्चे उसको भी अच्छी ठंडी से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं जैसे कि उसको पूरे तरफ़ से चारों बग़ल से दम घेराबंदी कर दिया गया है और उसमें हवा जो है वह बाहर से ठंडी हवा नहीं जाती है गर्म हवा में उसे रखा जाता है और जो पशु है वे स को दो बार बहुत उचित मात्रा में पशु आहार दिया जाता है और हमारी इस मदद के लिए हमारे घर के ही दो भाई हैं दोनों का इसमें योगदान रहता है और हम जानवरों से फैमिली वाली फिलिंग रखते हैं और जानवर जो हैं वे बहुत अच्छी वैरायटी के होने चाहिए हमारे गाय जो है चार दिन पहले जिसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद हमने चार दो तीन दिन तो इनर बनेगा उसके बाद जो है कि जो उसका दूध था वह हम चार छ दिन बाद डेरी पर लेकर गए और जो भी फैट निकल कर आया उससे डेरी वाला बोला कि आपका जो जो भी दूध में फैट पड़ा हुआ है वह किसी भैंस का है मैंने कहा गाय का है लेकिन वह बहुत अचम्भा में था वह कहा कि आपका जो दूध है वह गाय के दूध कि तरल लग ही नहीं रहा है वह लग रहा है भैंस का दूध है और हमने इसके उपाय के लिए बहुत सारे इंतेज़ाम किए हुए थे जिसका लाभ हमें इस टाइम मिल रहा था और हमें जो दूध मिला वह डेरी पर छप्पन रुपये तेरह पैसे पर लीटर मिला और जो दूध है वह उसपर जो मलाई जमती जो घर पर रात बचाता है उसपर जो मलाई जमती हैं वह उत्तम क्वालिटी के घी निकलते हैं और बहुत सारे इसकी हानियाँ भी हैं जैसे कि पशुओं को बीमार होना अगर से पशु बीमार होता है तो हमें उसे अपनी फैमिली की तरह उसका इलाज करवाना चाहिए डॉक्टर की उचित टीम को बुलाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए हम इसका इलाज नहीं करा पाते तो वे पशु जो है वह हमारे कुछ ग़लतियों के द्वारा मारा जाता है और हम पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिसन और पशु आहार पशुओं को देते हैं जिससे उनका शारीरिक विकास हो पाए और वह जल्द में ही जल्द से जल्द अपना जो दूध है उसमें फैट की मात्रा को बढ़ा पाए जिससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं जैसे कि दूध में और इत्यादि बहुत सारे कारक होते हैं जो कि पशुओं का मल होता है यह एक जैविक खाद होता है जो कि हमें खेतों में एक उचित मात्रा में आज जो है यूरिया नाइट्रोजन जैसी कीटनाशक और बहुत सारे ज़हरीले केमिकलों के द्वारा फ़सल को उगाया जाता है जिसका मेंन मोटिव होता है उत्पाद को बढ़ाना हमारा जो वह उत्पाद होता है वह बस ख़ाली भोजन पूरा कर सकता है और कुछ नहीं लेकिन जो भी गोबर से और गोबर से जो भी पौधा जन्म लेगा जिस खेत में गोबर फेंका जाएगा वह बहुत उचित मात्रा में उसका न्यूट्रीसन होगा गेहूँ हो चाहे धान सब में हमें गोबर की उचित मात्रा का छिड़काव करना चहिए आज गोबर की सहायता से हम गैस बनाते हैं जो कि गोबर गैस प्लांट होता है और गोबर गैस प्लांट की वजह से इसकी वजह से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं जानवर हमारे जीवन के एक मूल आधार है अगर वह नहीं रहेंगे तो हम कैसे रह पाएँगे